गाछ रोपै ले पर्यावरण मे दै छै पैसा दै छथिन सरकार कि घर मे रोड सभपर गाछ लगै छै रोड के किनारे किनारे गाछ लगै छै किसान के लेल दै किसान सभके लेल पैसा दै छनि गाछ रोपै लए कि अहाँ सभ गाछ लगाउ एहिसँ सुबिधा छै ओहिके हावा बहुत नीक होइ छै हुन ओहिके गाछ के हावा नहि लागत तऽ कते बीमारी आबै छै ओहिके लेल गाछ रोपै लेल सरकार सभटा पाइ जे दै छथिन महिने महिने सरकार सभकिछु खर्चा दै छथिन तकर बाद हरा हरा धान सभ रोपाइए गाम घर मे तऽ बहुत नीक लागैए तऽ हमसभ घुमै लए जाइ छी आओर गाम मे बहुत चीज एहेन चीज छै से लागैए हमसभ खेसारी तोड़ै ले जाइ छी तऽ दसगो सङ्गी के लऽ लेलहुॅं गेलहुॅं खूब मोन लागैत रहै छै सभ सखी मिलकऽ खेसारी तोड़लहुॅं खेसारी तोड़ि के झक्का सभ बनेलहुॅं तऽ हुनकर सङ्गी के माँ कहैत रहै छथिन कि हे कथि लऽ सभ दिन जाइ छी खेसारी तोड़ै लऽ से अहाँके मम्मी पपा किछु कहै नहि यऽ से हम कहै छियै कि भऽ गेलै तऽ हमर मम्मी पपा के खेसारी खाय मे बहुत टेस्टी लागै छै मिथिलाञ्चल के नामे छै आर बथुओ साग होइए आम के गाछ रोपाइए तऽ आम के गाछ मे आम फड़ैए हमसभ टिकले होइए तऽ तहिएसँ जाय लगै छी आम तोड़ैले ओहिके आम तोड़ि कऽ आनै छी चटनी बनबै छी आम पकैए तऽ फेर खाइ छी देखभाल करऽ लए जाइ छी कि केओ तोड़ि नहि लिअ हमर आम से केओ तोड़ैत रहैए तऽ ओकरा हमसभ खिसिआइ छी हे हमर आम किये तोड़ै छऽ ओकरासँ हमसभ झगड़ा करऽ लागै छी कि तऽ आम नहि तोड़ै हमर आम यऽ किये तोड़ि रहल छैं तू सभ तऽ ओनाहिते सभकिछु रहै छै आम के गाछ के हावा लगै छै तऽ बहुत नीक लागै छै रोड पर गन्दगी सभ रहैए तऽ ओहो सभ साफ सुथरा रहै छै रोड तऽ बड नीक लागैत रहैए कियाकि गन्दगी रहत तऽ कते रङ्ग के बीमारी फैलै छै एखने कते बीमारी आयल छलैए तऽ ओहि दुआरे कहै छी रोड तऽ साफ रखै के लेल सभ अपना अपना घर गली सभ साफ राखब तऽ नहि बीमारी एकोटा होयत तऽ एहि लेल छै हरा हरा के हावा लागै छै तऽ बड़ नीक लागैत रहै छै तऽ सभगोटा साफ सुथरा जते राखब तते बढ़िऑं बात छै तऽ ओएह लऽ आम गाछ रोपाइ छै कि हावा लागत तऽ स्वस्थ देह रहत